हलो जी साईं जय झूलेलाल साईं हा तव्हां ॻाल्हि कल्ह ताईं थी विंदो कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे जी जी जी जी छा ॻाल्हि साईं कढी अचो त ॿुधायो

जी जी हा का ॻाल्हि में अची पोइ ॾिसो तव्हां जेको पोइ हूंदो तव्हांखे ख़र्च ॿुधायूं था ॾिसण खां सवाइ कोन ॿुधाए सघंदासीं छा हुन में छा ख़राबी आहे या छा आहे छा न आहे उहो त ॾिसण खां पोइ ख़बर पवंदी जी आ पंद्रहं वीह मिंट लॻंदा अधु घंटो लॻी वेंदो जी जी हुन में छा परेशानी अथव तव्हां ॿुधायो थोरो पोइ तव्हां हुन में छा ख़राबी आहे अच्छा मोटर खां अलावा मोटर खां अलावा ॿियों छा फाल्ट आहे हुन में न न बिल्कुलु सही आहे न न सही ॻाल्हि आहे मां पंद्रहें वीहे मिंटे में टेम कढी अचां थो सामानु खणी थो अचा ऐं तव्हांजी मोटर ॾिसां थो ऐं तव्हां जेको लाइट जी ख़राबी आहे उहो बि ॾिसां थो बोड बोड खोले ॾिसां थो खातो मेन लाइन में अचे थी लाइन जय झूलेलाल